योगु योगु ही पंहिंजे जीवन लाइ इलाही ज़रुरी आहे पाण ॿियनि ॿियनि तरीक़नि सां योगु करे सघूं था पंहिंजे सरीर तंदुरुस्तु करण लाइ ऐं रोज़ु योगु करण खां पाण ॿियूं ॿियूं बीमारियुनि खां परिते रहंदा आहियूं कहिड़ी बि बीमारी पाण खे थींदी कान्हे अॼु कल्ह जे तनाव वारे वातावरण में योगु हरि हिकु माण्हू खे करणु घुरिजे ऐं मूंखे बि नंढपिणु खां योगु करण जो इलाही शौंक़ु आहे मां रोज़ु सुबुह जो उथी तयारु थी घटि में घटि अधि कलाकु योगु कंदी आहियां हिन में मां ॿिया ॿिया आसन कंदी आहियां पहिरीं मूंखां इलाही आसन कान थींदा हुआ पर धीमे धीमे प्रेक्टिस करण खां हिन आसन में मूंखे फ़ावत अची वेई ऐं टाईम में टाईम में मां सभु ॿिया ॿिया आसन करण लॻसि ऐं अॼु मां सभु आसन पंहिंजी कंहिंजी मदद जे बग़ैर करे वेंदी आहियां ईअं सभु आसन करण सां मुंहिंजो सरीरु फुर्ती भरियो ऐं ताज़िगीअ जो अनुभव थींदो आहे ऐं मां कॾहिं बि बीमारु कान पवंदी आहियां आड़े पाड़े वारियूं मायूं बि मूंखां योगु सिखणु ईंदियूं आहिनि मूंखे मूंखे मुंहिंजे हिसाब सां हिन तनाव वारे जीवन में सभिनी खे तंदुरुस्तु रहण लाइ रोज़ु योगु करणु घुरिजे